हय आसा उलय दुकता म्हणजे लूज मॉशन बी सकाळचें कशें जाता तुका मॉशन आनी खूब फावटी जाता काय नोर्मल आनी काल म्हणच्या पयल्या दिसा कितें अबळ दबळ खाल्लें म्हणजे जंक फूड बर्गर बी तशें कितें खाल्लें

खूब ऑयली आशिल्ले खूब ऑयली आशिल्ले ऑयलूच तुका बादल्या आसतली आनी त्या भायर भायल्या हॉटेलांनी कितें खाता ते खूब मारून दितात ऑयल आनी सादी ऑयल वापर तात म्हणून तें एकादी तुका बादलां आसतलें हय सो केन्ना हाजे फुडें लक्षांत धर कितें कर सांग फाल्यां सकाळी उटलो न्हय आतां सांज जाल्या न्हय आतां जेवतलो डिनर टायम बिफोर डिनर टायम एक न्हय पेन डी म्हूण गुळी येता एक एक वीस मिणटां पयली ती पेन डी म्हणटा ती गुळी गे आनी डिनर मातसो लायट जेव म्हणजे कशी आसा अशे पेज बी अशें जेवल्यार जाता पेज आनी एक इल्लोसो आमलेचो कुडको बी असो सामकें अशें मचमचीत खावनाका चिकन बी हय आनी भायलें कितेंच खावपाक वचनाका एक आठ दीस तरी मातशें सारकें जेव ल्यूकवर्म उदक पी उदक फळां खाल्यार जाता एप्पल केळें बी तशें खाल्यार जाता आनी तोंडांक इल्लें न्हिदतना न्हय ओंवो उडय ओंवो म्हणजे अजवैन खबर आसा न्हय अजवेैन ओंवो तो चाबून खा मातसो तिकट लागतलो इल्लें उदक पिल्यार जाता बरोबर आनी सकाळीं फाल्यां दोन दीस दोन सकाळचे आनी रातचे वायबॅक म्हणटा ती घुळी गे कळ्ळें आनी तूं बॅलन्स्ड डायट घेता न्हय ताली भाजी बी खाता सारकें वेवस्थीत जेव आं हय वॅलकम आनी आठ दिसांनी यो दाखोवपाक